सबसे पहले तो हम छोटे छोटे तालाबों में नहाने जाते थे चाचा के साथ में नहाने जाते थे और हमें हाथ पकड़ करके सिखाते थे और कैसे क्या तैरना है और दोस्तों के साथ में नहाने गए थे तालाबों में जाते थे कैसे क्या तैरना को देख देखकर के हम तैरते थे और वो लोग भी हम राेज सिखाते थे कि ऐसे ऐसे तैरना है सबसे पहले तो हम लोगों ने तालाबों में तैरना सीखा और हमारे सहयोगी साथी लोग उनके साथ में जाते थे सबसे बड़ी बात ये है जो साथी लोग थे हम लोगों को सिखाया है कैसे क्या तैरना है कैसे क्या नहीं नदी में नहाने जाते हैं और वहाँ भी अब तो सीख गए हैं कैसे क्या तैरना है पहले तो चाचा और दोस्तों के साथ में तालाबों में सीखने जाते थे कैसे क्या तैरना होता है कैसे क्या नहाना होता है कैसे क्या तेज बहाव में तैरना चाहिए कैसे तालाबों में तैरना चाहिए ये सब चीज़ें ये सब बातें हमारे दोस्त और हमारे चाचा ने बताया और उन्हीं की देन है कि हम आज नदी में तैरना सीख गए हैं और वहीं नहाने जाते हैं हमारे दोस्त और हमारे चाचा इन्होंने मिलकर के हमें तैरना सिखाया जो कि आज हम नदियों में नहा रहे हैं नदियों में नहाना हमें बहुत अच्छा लगता है और लोगों को देखते थे कि कैसे कैसे तैर रहे हैं कैसे कैसे नहीं तैर रहे हैं हमारा भी भी मन होता था कि हम भी तैरना सीख जाएँ और आज हम तैरना सीख गए हैं उसी प्रकार तैरते समय ध्यान देना चाहिए कैसे क्या तैरना है कैसे क्या नहीं तैरना है अब हम हम भी सीख गए हैं और लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे तैरना है नदियों में नहाने जाते हैं और साथ में नए लड़के भी जाते हैं उनको अब हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे तैरना है और तेज बहाव में कैसे तैर तैरना होता है गहरे पानी में कैसे डुबकी लगाना है या कैसे क्या तैरना है ये सब हमारे दोस्तों और चाचा की देन है कि आज हम नदी में नहाने जाते हैं